मधुबनीमे वर्तमान सरकार आर जे डी के श्री समी कुमार महासेठ जी छथि एहिसॅं पूर्वमे एन डी ए के सरकार श्री रामदेव महत्व जी छलथि जे उम्मीद हमरा सबगोटेके वर्तमान सरकारसँ छल ओ नहि पूरा भऽ सकल कारण हम ओ मन्त्री रहथि उद्योगमंत्री छथि लेकिन कोनो तरहक उद्योगके नहि लगा सकलाह ने रोजगारके कोनो व्यवस्था कऽ सकलाह ने बेरोजगार जे छलै तकरा रोजगार उपलब्ध करबा सकलथि संगहि हमर सभहक एन डी ए सरकार जे एहिसँ पहिने छल ओ सन्तोषनक कार्ज केने छलाह क्षेत्रमे हुनकासँ लोक प्रभावित छल अखन वर्तमानके सरकार आर जे डी के सरकार श्री समीर कुमार महासेठ जी हुनकर कयल कार्जके ध्वस्त कऽ देलखिन हुनका कोनो तरहक रोजगारसँ मतलब नहि रहलनि युवा बेरोजगार भऽ कऽ रोड पर घुमि रहल अछि आओर हमरसभक श्री संजय झाजी जे मिथिला हाटके स्थापना केलहुॅं कयलथि मिथिला हाट बहुत सुन्दर जगह अछि जाहिमे अनेक अनेक मिथिला पेन्टिंगसँ लऽ कऽ अनेक मैथिलीक प्राचीन वस्त्र ओहिठाम उपलब्ध छै जे हमरा सभके भेटैया ओ बहुत सुन्दर जगह छै मिथिलाके एकटा धरोहरके रूपमे ओ भऽ गेलैया सङ्गे हमर सभहक एखन वर्तमान सांसद श्री अशोक कुमार यादव जी छथि जे पिछले दस सालसँ हमरा सभक सांसद छथि

अपन जे हुनकर कार्ज छनि ताहि कार्यके पूर्ण रूपसँ ओ करैत रहै छथि आ करैके प्रयासमे लागल छथि ओ युवावर्गके सेहो बढ़िऑंसँ सम्मान करै छथिन सम्मान दै छथिन एनडीए सरकाके सांसद रहथि जे हुनकर स्वभाव छैन्ह से बहुत हमरा सभके अपना तरफ आकर्षितमे रहैत अछि